हम खेतों में की हुई फसल को जानवर से तार बंदी करके और खेतो में बीच में बिजूका लगाके रखवाली करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं और इसी तरह से वो हमारे खेतों पर जानवर यानि कि हमारी फसल को तहस नहस कर देते हैं खराब कर देते हैं और इसी के साथ अपने आस पास के जानवर जैसे कि नील गाय है भैंसे हैं और गाय हैं बछड़ा है ये सभी हमारे खेत में करके हमारे खेत को नुकसान पहुँचाते हैं इसलिए हम खेतों की रखवाली खुद करते हैं बस ये ही नुकसान पहुँचाने के कारण हम जानवरों से अपनी फसल को सुरक्षित बचा सकते हैं